ہیلو ہاں جی ہاؤس بروکر بات کر رہے ہیں سر مل جائے گا آپ کو مین روڈ پہ چاہیے یا پھر گلی میں چاہیے کارنر کا ریٹ تو کافی ہے ڈیڑھ لاکھ روپیے گز ہے مل جائے گا گلی چوڑی میں مل جائے گا آپ کو اچھا پلاٹ ہے دو سو گز کا پلاٹ خالی پڑا ہے سر آبادی ہے یہاں پہ بہت آبادی ہے سر ایک کلو میٹر دوری پہ اسکول ہے یہاں سے سڑک وڑک سب بنی ہوئی ہے سر اور یہاں پر اسکول بھی پاس میں ہے ہاسپٹل بھی ہے یہاں پہ میڈکل اسٹور پرچوں کی دُکانیں سب آپ کو سب کچھ آپ کو مل جائے گا یہ سُویدھا ہے نہیں سر کوئی آوٹ ایریا نہیں ہے آپ کو ساری سُوویدھا مل جائیں گی ٹھیک ہے سر آپ میں فری ہوں آپ کا ویٹ کروں گا آپ مل جائیے گا کال کر کر آئیے گا